बेदिनो ना ना गुरनानै जाहोयो आमफ्रायो मोसौ दोस्लायहैनांगौ ओमफाय सि दानाय ना गुरनानै जाहोनाय बिदिनो आं खामानिया ओमफ्राय दाउ अमा फिनांगौ मोसौ दोस्लायनांगौ खानांगौ बिदिनो आङो समाव न'नि खामानि मावो बिबार गायो आरो बायदिसिना मैगं थाइगं गायनानै जायो उफाय गैया मा खालामनो बिजोंनो आरो गोबां खामानि दंबावो समाव हाजिरा मुजिराबो मावनानै जायो उफाय गैया बेजोंनो आरो दंबावो गोबां खामानि दङ मावनांगौ गथ'फोरखौ दोनलांनांगौ स्कुलाव जाहोनांगौ ओंखाम ओंख्रि संनांगौ दाउ अमा जोथोन लानांगौ फिनांगौ नायनांगौ अमानो आदार होनांगौ गोबां खामा नि आरोखि बिदिनो ना गुरै गुरै जायो खामानिया बेजोंनो गथ'फोरखौ फोरोङो सि दानाय लुनायजों ओंखाम ओंख्रि संनाय गोबां खामानि बिदिजोंनो जायो आरो ओमफ्राय बिबार गायो बिदिनो दंफां दंला गायो बिदिनो आरो बिबार गायो दंफां गायो आरो बारहोयो बिदिनो समाव हाजिरा बायदिसिना मावो समाव ना गुरनो थाङो